हाँ हेलो हाँ बोलिए बिल्कुल सब्ज़ी तो रहेगा ही क्या क्या सब्ज़ी चाहिए आपको भिंडी चाहिए करेला चाहिए गोभी हाँ हो जाएगा कहाँ से बोल रहें आप क्या मतलब लेने आइएगा कि भेजना पड़ेगा यही से डिलिवरी करना आइए आप आइएगा मैं अच्छा अच्छा से डिलेवरी कर देंगे ठीक है ऊ तो हो जाएगा कितनी कितनी सब्ज़ी चाहिए एक एक के जी लीजिएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा एक एक के जी यहाँ से डिलिवरी करने जाएगा तो आपको महंगा पड़ जाएगा एक एक के जी लीजिएगा तो कम से कम दस दस किलो लीजिए दस दस हाँ सर रेट उट सही ही रहेगा रेट का टेंशन आप नहीं लीजिए रेट में कोई दिक्कत नहीं है दुनिया से दो रुपया सस्ता ही रहेगा रेट में कोई दिक्कत नहीं है आ रेट देखिए हॉलसेल ही हम बेचते हैं आप दस दस किलो लीजिएगा क्या क्या लीजिएगा भिंडी करेला और गोभी और कुछ लीजिएगा टमाटर वमाटर आलू भी लेना है प्याज़ प्याज़ पाँच के जी का हाँ हो जाएगा सब हो जाएगा देखिए मिर्च भी एक किलो हो जाएगा लहसुन और लहसुन भी चाहिए हाँ हाँ हेलो लहसुन भी चाहिए लहसुन आदी भी चाहिए शिमला मिर्च ठीक है ठीक है ऊ सब हो जाएगा और ई सब शिमला मिर्च और कितना चाहिए ठीक है शिमला मिर्च सही है सबका दाम आपको सही लग जाएगा दाम का टेंशन आप न लीजिए ठीक है और भेजने के लिए हम भेज देंगे रामगिरी में लभरचक में कहाँ पर भेजना है बेगुसराय आई टी आई सही है बन के बगल में ही जो है वही तो वहाँ दो आई टीय आई हैं एक आशीर्वाद एक बेगूसराय तो किस पर भेजना है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बेगूसराय आई टी आई सही है और कब तक चाहिए आपको ठीक ठीक ठीक है शाम में आपको पहुँच जाएगा और पेमेंट कैसे कीजिएगा अभी कुछ एडवांस भेज दीजिएगा हाँ ठीक है अभी आप एक हज़ार रुपया एडव्हांस भेज दीजिए बाकी हम वहाँ पर जो आदमी जाएगा वह अपना पेमेंट आप उसको कर दीजिएगा

ठीक है बिल भी हम इसी के लगा इसी को लगा कर भेज देंगे हाँ हाँ यही नम्बर से चलाते हैं और इसी नम्बर पर आप भेज दीजिए एक हज़ार एडव्हांस ठीक है